سلام علیکم خیریت سے ہیں جناب ہاں

میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں

ہاں بولیے بولیے آواز آ رہی ہے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں ہاں دودھ تو ہے دودھی سودا ہمارا چل رہا ہے اسی روپئے کے قریب سو کلو دودھ کی ضرورت ہے تو رو روز کی چاہیے یا کسی پارٹی وارٹی کے لیے اچھا پروگرام کے لیے ہے ہاں ہو جائے گا ان شاء اللہ اگر سو کلو پارٹی کے لیے لیں گے تو آپ کو پچہتر روپے لگا دیں گے آپ کہاں سے بول رہے ہیں جامع مسجد سے بول رہے ہیں ہاں تو دو کلو میٹر کے دائرے میں اگر آپ کا اگر ڈیلیوری ہے تو انشاء اللہ ہم ٹھیک میں کر دیں گے اور اگر دو کلو میٹر دور سے زیادہ دور ہوگا تو اس کے لیے آپ کو سو روپے لگ جائے گا ڈلیوری ہو جائے گا

ہاں دہی بھی مل جائے گی پنیر بھی مل جائے گا کھویا بھی مل جائے گا

تو کھویا بھی مل جائے گا گھی بھی مل جائے گی آپ کو گھی ہمارے سات سو ساٹھ روپے ہے ہوں ہوں پنیر آپ کو دو سو اسی روپے ملے گا کھویا صرف تین سو روپیہ مل گا

ہاں کب چاہیے آپ کو صبح نہیں کم سے کم دو دن کا ٹائم دیجیے صبح کے بجے صبح کے بجے دس بجے آپ کو ڈیلیوری کر دیں گے کل کل دس بجے آپ کی ڈلیوری ہو جائے گی ہاں آپ اپنا لسٹ ہم کو دے دی بھیج دیجیے ٹھیک ہے اور آپ کو انشاء اللہ جو ہے آپ کو سارا سامان ڈلیوری کر دیں گے کوئی دقت نہیں ٹھیک ہے چلو سلام علیکم